آج کے زمانے میں موبائل فون بہت عام ہو گیا ہے ہر گھر میں اور ہر آدمی کے پاس موبائل فون نظر آ جاتا ہے اور ان دنوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی بہت ساری ایپس ہیں جیسے کہ ہم لوگوں کو اگر ویڈیو وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے تو ہم لوگ یو ٹوب کا استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح کسی کو میسیج کرنا ہوتا ہے یا کوئی فوٹو ویڈیو کہیں بھیجنی ہوتی ہے تو واٹسپ کا استعمال لوگ خوب کرتے ہیں آج کے وقت میں طرح طرح کے ایپس نکل گیے ہیں جس کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں بہت سارے بچّے اپنے اپنے شوق کے اعتبار سے گیم والے ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں موبائل فون کے بہت سارے فوائد ہیں جیسے کہ ہم لوگوں کو نظر آج آتا ہے ایک موبائل کے اندر دنیا کی تمام چیزیں آ گئی ہے چاہے کسی کے سے بات کرنا ہو کوئی نیوز دیکھنا ہو کسی سے ویڈیو کال کرنا ہو گیم کھیلنا ہو یعنی دنیا کا ہر کام ایک موبائل کے اندر آ گیا ہے لیکن اس کے بر خلاف بہت سارے نقصانات بھی ہیں جیسے کہ لوگ اپنا وقت برباد کرتے ہیں بچے گیم کھیلنے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی پڑھائی کا بھی دھیان نہیں رہتا یہ سارے نقصانات ایسے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں